हमरा सबकेँ एहिठमा जे छै से बुनाइ सिलाइके जे छै से बहुते महत्वपुर्ण यऽ हमसब अपनेसँ काटै छी ब्लाउज साया हमसभ अपनेसँ छी हमसब काटिकऽ सीबै छी हाथसे स्वेटर बुनै छी हाथसँ ब्लाउज बुनै छी साल से बुनै छी चादर बेडशीट सब से बुनै छी एहि सभमे हमसब जे छै से बहुत लगनशील रहै छी हमसब अपना जानतबसँ आगा बढ़ै कऽ कोशिश करै छी आओर अपन एहिमे अपन भरि दिन पुरा दिन जे छै से लगभग रियाज करै छी जे बितबै छी आओर रहिकऽ जॆ छै से बाल बलच्चाके कपड़ा सी कऽ फ्राक ई सब जे छै से दै छी आओर हमर सबकेँ जे छै अहिसबसँ किछु आमदनी से भेटैए पुरा समयके जॆ छै से एहिमे लगबै छी मगनसँ रहै छी आओर अपन कपड़ा सब मशीन पर बढ़िऑंसँ सी कऽ से जे छै से सेल करै छी अपन बिजनेस के माध्यमसँ अपन कपड़ा सब किछु करै छी सिलाइ बुनाइ कढाई बढ़िऑंसँ कटिङ्ग सब जे छै से करै छी लोको सबकेँ सिखबै छी एहिसँ जे छै से अपन